हाँ हेलो हाँ कहाँ कहाँ हाँ हाँ हाँ हाँ कहाँ कहाँ घूमना है ग्वालियर

खाली स्थान जाएँगे बेगूसराय सीधे तो बेगूसराय सीधे चल जाइएगा औउर शिव मंदिर है और उधर ही और मंदिर है वाला है और दुकान जे कपड़ा का दुकान जाना है सब कुछ सब कुछ यहाँ पर है और यहाँ पर क्या बोले हाँ सब कुरबाड़ी भी है यहाँ सब शिव मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर क्या हमें का मटर पनीर खाइएगा बिजनी खाइएगा रसगुल्ला खाइएगा और पानी पूरी खाइएगा झमलता खाइएगा जो खाइएगा सब सुविधा है हाँ और कहाँ कहाँ घूमना यहाँ हमें तो बेगूसराय का अच्छा है सबसे तो बड़ा लड्डू है रसगुल्ला और काली मंदिर भी तो नामी है काली स्थान बेगूसराय में है और राम मंदिर है और और और मंदिर नौलक्खा है नौलक्खा नामी नौलक्खा मंदिर है बेगूसराय का सब हाँ हाँ बगल में सब होटल है खाने पीने का कपड़ा लीजिएगा जो भी लीजिएगा सब मिल जाएगा और और पार्क भी है वहाँ का हाँ वो ही वाला पार्क को ली है इसमें फूल ऊल सब सुविधा झूला लगा रहता है ये सब चीजें हैं सब सुविधा है नौलक्खा मंदिर है सब से नामी है और और फिर में झूला उलुआ है ही

हाँ पार्क है बगल में नौलक्खा मंदिर के आमने सामने किस हाँ और भी काली मंदिर भी है उसको पीछे काली मंदिर भी है हाँ हाँ काली मंदिर भी है हाँ और बड़ा जगह हाँ बोले हैं